गोजौसिन सोलोंथाइ आरो फरायसालिमाफोरनि थाखाय फरायसाफोरा इंजिनियारिं कलेजफ्राव सोलोंथाइ लाहैनो मोजां मोनो जायनि थाखाय बिथां मोनहा जोबोद मोजांङै साइन्स बेग्राउन्डजों सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि दंङ